जी बोलिए किरकेट सीखना है तो आ जाइए गांधी स्टेडियम गांधी स्टेडियम आइए हम किरकेट सीखाते हैं कब आइए तीन बजे के बाद तीन बजे के बाद आइए वहाँ पर तो कम से कम दो दो से तीन महीना तक तो लगातार आना पड़ेगा आपको तब तो थोड़ा बहुत सीख पाइएगा न जी भलिबल भी सीखना है तो भलीबल के भेज भलीबल के लिए सुबह में छः सात बजे मिनीमुम सात बजे आइए ग्रोंड पर ग्रोंड जि डी कोलेज समझे ठीक

भलीबल खेलना है तो छः से सात बजे के बीच में आकी सात बजे तक आ जाइए और और बाकी सब भी मेरा प्लेयर रहता है जी उसी के साथ आपको ट्रैनिंग करना पड़ेगा दस से पंद्रह दिन में आप थोड़ा बहुत सीख जाइएगा समझे और मेरा फीस लाना नहीं भू भूलिएगा समझे फीस लेकर आइएगा एड्मिशन कर देंगे आप लगभग बीस दिन पच्चीस दिन में सीख जाएंगे तो आप कब से आ रहे हैं हेलो कल नही होता है तारीख तारीख बोलिए कल कौन सी तारीख होगी जो आप आइएगा कल से अरे कल कौन सी तारीख होगी जो आप आइएगा कल कौन सी तारीख है जो आप आ जाइएगा